खूब अंधश्रद्धा लोक पाळटाले आदीं अजून आमच्या समाजांत हे लोक अंधश्रद्धा पाळटात जशें की काळें मांजर पास जालें की लोक आपलें वाहन परतितात अशें ते म्हणटा की काळें माजर जालें की कितें तरी अपघात जातलो त्या खातीर ते परतितात मागीर रातचीं नाखटां कापनात पयलींचे लोक म्हणटालें की शेनवारा नाखटां कापप ना मागीर केंस केंस आसतात ते सोमारा कापप ना ऑर रातचे कापप ना रातचें रातचो झाडू मारप ना कोणूय कोणूय घरांतल्यान वता की ताका फाटल्यान हाक मारप ना अशें पयलींचे लोक म्हणटाले मागीर पूण आतांचे लोक खूप शीक शिकिल्ले आसात आनी तांणी हे सगळे अंधविश्वास पाळ पाळूंक जायना रातचीं नाखटां कापूंक जायना हाजो अर्थ असो आशिल्लो की पयलीं लायट नासताली ती कोणाकूय तोपूंक शकताली नाजाल्यार भायर जनावरां आसा तीं तांकां तीं खातात तीं तांकां त्रास जावंक शकतालो त्या खात खातीर अशें अशें म्हणटाले इवन स्विपींग रातचें झाडू मारूंक जायना ताजो हें कितें आशिल्लो की काळखांत आमचें आमचें कितें सूय पडत नाजाल्यार भांगर आमचें सान्न सान्न मारून वचत ह्या खातीर अशें म्हणून रातचें अश झाडू मारूंक जायना अशें म्हणटाले